औ आं टुरिस्ट गाइडयानो बुंदों मानोबा नांगौमोन आटसा आटसा औ औ नोंसोर साबैसे थांगोन अ अ माब्ला थांनो सानदोंमोन ओरैनो औ औ जागोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बार मोनखाबाय जेला आं गाइड खालामगोन नोंसोर माला थांगोन अक्ट'खौल' थिक खालामदो नोंसोर गुवाटिसिम गुवाटिसिम नोंसोर माजों गुवाटिसिम नोंसोर नोंसिनि क'क्राझारनिफ्राय नोंसोरो गारि गंसे हमनानै फैदो जोङो नोंसोरखौ रिसिभ खालामगोन ओमफ्राय जोंनि रेजिस्ट्रेसनखौ जों खालामनानै होनोसै दा नोंसोरो मा मा जायगायाव बेरायहैगोन नोंसिनि बेरायनाय जायगाखौ नोंसोर जोंनो लिरना होनांगोन बेनिफ्राय जोङो जोंहाथ' नैबाव बास दंखायो जोंनि बासजों नोंसोरखौ जों पिकआप खालामगोन बिनिफ्राय मा मा नायगोन बेखौ लानानै जोङो मबे सम अक्ट' बेफोरखौ थिख खालामसिगोन आरो जानाय थानायनि बेब'स्था खालामसिगोन सिगां सिगां नोंसोर मा मा जायगायाव थांगोन खा कामाख्यायाव कामाख्या धामयाव नोंसोर खुलुमहैनो हागोन नायनो हागोन बेनि उनाव शंकरदेब कलाक्षेत्रआव थांनो हागोन नोंसोरो बेनि उनाव जुनारसालि नायनो हागोन जु खौ नायनो हागोन आरो एक'लेण्डयावबो थांनो हागोन औ दा सिगां सिगां नोंसोरो नोंसिनिफ्राय गारि लानानै नोंसोर फैदो जों गुवाटियाव नोंसोरखौ पिकआप खालामसै बेनिफ्राय मासुलफोरखौ थिख खालायनायनि उनाव जोङो थानाय जानायनि गासिबो बेब'स्थाखौ थिख खालामसिगोन बुक खालामसिगोन नोंसोर जेबो टेनसन जानाङा बा सान्नांगौ गैया दा नोंसोरो फैगोन समखौल' जोंनो खिन्थानानै थिख खालामबानो जाबाय

जोङो जोंहा मोनसे स्पिसिपिक खरसा दं बाहाय जों बाराबो लाया खमबो लाया बयबो बे रेटयैनो फैयो जोंनि गारिया पिकआप खालामगोन नोंसोरखौ सानबोसेजों नोंसोर सानबोसे थागोन थानो हागोन आरो जोङो सान हिसाबैसो हमो गारिनिखौबो थानाय रुमखौबो जानायखौबो बाखि नोंसोर बे टिकेट दान्नानै नायनाया बे नोंसिनि जागोन बाखि गा खरसाया गासिबो जोंनिफ्राय थागोन आरो बेखिनि बाथ्रा नोंसोरो थोंजोङै जोंखौ लोगो हमफैदो आरो जोङो नोंसोरखौ जोंनि गाइड सासे हरखागोन जोङो जोंनिफ्राय मोन्नै मोनथाम टिमखौ दासिम रेजिस्टार जाखाबाय नोंसोरजों गासै सयथा जाबाय दा फैबानो जाबाय आरो नोंसोर दा साराय सारि घण्टाजोंनो मोनफैयो लामा मोजां साराय सारि नोंसोरो नयथासोयाव सौफैनाय खालामदो मानो होम्बा साराय नयथासोनिफ्राय औ साराय नयथानिफ्राय खुलियो औ आर टिकेट थिकिट लानांगोन बेनिखायनो जेसे थाब हायो एसे ओंखारोबा गारिखौबो मोजां मोनगोन जोंनिफ्राय गारि दंखायो ट्राभेलार आटसा होम्बा औ गोजोन्थों औ औ थेंकिउ फैदोल'